हैलो जी सर आपकी बात उत्तर प्रदेश के एवं शक्ति नगर इलाके के सबसे बेहतरीन कार मैकेनिक से हो रही है आपका हमारे यहाँ स्वागत है बताइए हम आपकी किस प्रकार से सहायता कर पाएंगे जी सर हमारे यहाँ आपकी कार की सबसे बेहतरीन सर्विस की जाएगी जी सर तो आपके कार को चलाते वक़्त कौन से टायर की ओर से आवाज़ आती है आपके फ्रंट के टू व्हीलर से आवाज़ आती है या बैक के टू व्हीलर से आवाज़ आती है जी सर तो आपके कार के फ्रंट वाले टायर से आवाज़ आती है कि दोनों टायर से आवाज़ आती है एवं लेफ़्ट से या फिर राइट से जी सर यह प्रॉब्लम आपके कार में कब से हो रही है जी सर जी सर सर ये क्या है न आज कल की कार्स हैं जो की शायद आपने अपने अलावा किसी और को भी ये कार चलाने के लिए दे दी होगी जी सर तो उन्होंने जब आपकी कार चला रहे थे तो शायद किसी गड्डे वड्डे में कार के अचानक जाने के वजह से आपके कार का फ्रंट टायर का राइट फ्लोर का शॉकर ख़राब हो चुका है जी सर वो शॉकर को सही करवाना पड़ेगा हम पूरी तरीके से कोशिश करेंगे कि वो सही हो जाए एवं सही नहीं हो पाएगा तो आपको पूरा ही चेंज करवाना पड़ जाएगा सर आपको इसके लिए हमारे यहाँ कार छोड़ के जानी पड़ेगी और छः एक घंटे लग जाएंगे जी सर सर हम अपनी ओर से तो ये पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी कार की सर्विसेस जल्द से जल्द की जाए तुरंत हमारे यहाँ कार की जो भी सर्विसेस की जाती है वो बहुत इत्मीनान से एवं सही तरीके से की जाती है ताकि कस्टमर को दोबारा का सामना ना करना पड़े जी सर जी सर हाँ सर हमारे यहाँ का सर्विसिंग कॉस्ट दो हज़ार रूपये है एवं उसके बाद आपकी कार में जो भी ऊपर से सामान लगेगा एवं जो भी ख़राब हुआ होगा उसका अलग कॉस्ट आपको देना पड़ेगा जी सर ये चीज़ तो हम आपको नहीं बता सकते हम आपको अपना सर्विसिंग चार्ज बता सकते हैं कि हम दो हज़ार लेंगे एवं आपकी कार जब सर्विसिंग होने लगे उस दौरान ही हमें पता चलेगा कि उसमें क्या ख़राबी है और क्या ख़राबी नहीं है तभी आपको टोटल कॉस्ट बता सकेंगे सर हमारे पास दोनों प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध हैं जिस प्रकार की सुविधाओं में आपको सहूलियत प्रदान हो आप उसी प्रकार का भुगतान हमें करें नहीं सर हमारे कार मेकैनिक में ऐसी किसी भी प्रकार की कोई भी सुविधा उपलब्ध नहीं है जिस में की हम आपको डिस्काउंट दे पाएं नहीं नहीं सर हमारे यहाँ ऐसे डिस्काउंट की कोई सुविधा उपलब्ध नहीं है जी सर आपकी ये कार की सर्विसिंग कल तक हो जाएगी सर आप जगह बता दीजिए हमारे यहाँ से ड्राइवर जा कर वो कार खुद ले आएगा

जी सर धन्यवाद हमारे यहाँ आते रहें आपका दिन शुभ हो